सीतामढ़ीमे जमीन सभ जे छै महग भेल जाइ छै आओर घर सभ जे छै रूम सभ भाड़ापर लै छै ओहो महग छै जेना पढ़ैवला बच्चा सभ रहै छै तऽ दू हजार अढ़ाइ हजार एल्बेस्टरवला ई सभ भेटै छै घर हाँ बहुत लोक तऽ फ्लैट बना रहल छै जमीन सभ बहुत महग भऽ गेलै तऽ आब बहुत फ्लैटे किन लेलक आर गाँव घरमे सभ किनऽ लेल आबि रहल छै कि ओहिठाम तऽ बहुत आबादी भऽ गेलैए जमीन सभ महग छै

बहुत गर्मीमे बच्चा सभ रहै छै एल्बेस्टरवला घरमे बहुत बाहरी कम्पनी सभ आबि रहल छै आओर

कलेक्ट कम्पनीके आबि रहल छै क्लेट फ्लैट ओहे बनाबऽ बना रहल छै आब लोग जमीन कीन कऽ तऽ नहि सकत आब सभ फ्लैटे कीन कीन कऽ रहि रहल हय